इस्पोर्ट में खेलते हैं हम रन दौड़ने जाते हैं तो उसमें सेगा का जूता पहनते हैं तो हमारी रेस बढ़ती है उसमें उसमें दौड़ने पर हमारा काफ़ी स्वास्थ्य हेल्थ सही रहता है और सेगा का जूता मैराथन टाइप में होता है तो उसमें हमारा रेस बढ़ती है जिससे कि हम काफ़ी दूर तक अपने अन्दाज के हिसाब से मेहनत करके रेस में आगे चले जाते हैं और सेगा हमारे लिए बहुत काफ़ी लाभदायक और आरामदायक जूता है दौड़ने से हम कहीं पर दौड़ते हैं उससे जाकर हमारा हेल्थ और दूसरों का स्वास्थ्य के लिए हम अपने से रक्षा करते हैं हमारा खेल दौड़ते समय हमको किट पहनना चाहिए और सुबह में उठकर

हम चाहते हैं कि लोग सेगा का जूता पहनें और सेगा चूज़ करें सेगा हमारे लिए बहुत अच्छा है और इस्पोर्ट इस्पोर्ट का पहनना चाहिए गन्जी टीशर्ट लोअर इस्पोर्ट का पहनने से शरीर में हवा जाती है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो सुबह में बहुत से लोग होते हैं कि कपड़ा पहन लेते हैं उससे कपड़ा नहीं पहनना चाहिए कपड़ा पहनने से हमको शरीर और हेल्थ सुबह कपड़ा नहीं पहनना चाहिए कपड़ा हमारा बहुत सत शत्रु है सुबह सुबह सुबह में टहलते समय कुछ समय तक के लिए प पै पैदल जब भी दौड़ना चाहिए और हमारा इस्पोर्ट इस्पोर्ट में इस्पोर्ट की गन्जी और लोअर पहनें और हमारा और एक